مجھ سے اپنے کام پر غلطی ہو گئی تھی تب میں نے اسے بہت خوبصورتی سے سنبھالا سب سے پہلے میں نے اپنی غلطی کو سمجھا میری غلطی کہاں پر تھی پھر میں نے اس غلطی کو مانا اس غلطی کی تلافی کی پھر میں نے اپنے سینئر سے اس کے لیے گائیڈینس لیا تب میں نے جا کے اپنے غلطی کو سدھار لیا